दिक्खो जी फेवरट फूड ते मेरे बड़े सारे न जिनें गी में बड़ा पसंद करनी आं लेकिन क फूड सुनाना कुसै दा बी फेवरट सुनाना होऐ ते थोह्ड़ा टाईम लगदा बट बड़ा कुछ ऐ एह्ड़ी लम्बी लिस्ट ऐ में तुसैं गी सुनाई नीं सकदी केह् केह् ऐ हां कुदै बाहर जाओ ते घर दा खाना ते नीं मिलदा घर दा खाना ज़्यादा प्रैफर करनी आं कि घर दी रुट्टी मिलै क्यूंकि ओह् हाईजीनिक होंदी ऐ हैल्दी होंदी ऐ ते फिटनस आस्तै कान्शियस आं बड़ी अपनी हैल्थ आस्तै बाहर जाइयै अच्छा खाना मिलना बहुत मुश्किल ऐ लेकिन में कोशिश करनी आं कि इंड़ियन जेह्ड़ा देसी अपना खाना ऐ ओह् ही मिलै ते ओह् बाहर जाइऐ अस दिक्खने कुद्धर इंडियन अपना देसी खाना मिला दा ते ओह् कोशिश करने आं ते अच्छा खाना ते सारा खाना ही होंदा बट सेह्त आस्तै जेह्ड़ा अच्छा होऐ ओह् मिलना बड़ा मुश्किल होंदा ओह् घर गै मिली सकदा बाहर ते नीं मिली सकदा फिर बी अस्स कोशिश करनेआं कि कुदै जाह्चै कुदै मिलचै कुदै फल फ्रूट खाई लैता कोई अच्छा हैल्दी फ्रूट खाई लैता कोई नारियल पानी जां कोईं सैलेड़िया कुछ सलाद बगैरा मिलै असें गी ते अच्छा मिलना बहुत मुश्किल ऐ होर अच्छा खाना सारें गी खाना चाहिदा ओह्दे आस्तै सारे ठीक रौह्न हैल्दी रौह्न अज्ज दे टाईम च अपने आप गी फिट रक्खना अपने आप गी ठीक रखना सब तों ज़्यादा जरूरी ऐ ते फेवरट फूड अच्छा खाना ही ऐ ओह् जिद्धर बी मिलै ते ज़्यादा अच्छा ऐ